हमारे गाँव में जो है बहुत ढंग का बिज़नेस है जैसे किराना दुकान हो गया कपड़े का दुकान हो गया सोना चांदी का दुकान हो गया या मिठाई का दुकान हो गया या हार्डबेयर हो गया या बालू सिमेंट हो गया हर प्रकार के जितने भी हमारा मने होते हैं बिज़नेस हर ढंग के बिज़नेस हैं जैसे हम खुद हार्डबेयर का बिज़नेस करते हैं हार्डबेयर में भी अनेक प्रकार के हैं कोई सामान जो है हार्डबेयर में कोई एक अंत नहीं है जो आप कितने भी एक एक हज़ार आइटम हैं जैसे आप कल का हा जितने भी आइटम हैं कल का आइटम ले लीजिए या मोटर का आइटम ले लीजिए मोटर का ही आइटम में आप गिनती अगर करेंगे तो सौ आइटम उसमें लगता है जैसे मोटर हो गया पाइप हो गया एल्बो हो गया उसका एलिमेंट हो गया उसका आपको एल टी हो गया नोज़ल एलिमेंट हो गया सारा सामान मिलता है जैसे कलर हो गया आपको वाइट सिमेंट हो गया पी यू पी हो गया जितने भी हैं वो सारा सामान रहता है कपड़ा दुकान कपड़ा दुकान भी आपको बहुत अच्छा रहेगा कपड़ा दुकान में भी जो है आपको नॉर्मल से नॉर्मल और मने अच्छा से अच्छा मिल जाता है जैसे मिठाई दुकान हो गया मिठाई दुकान में भी जो है आपको अच्छा से अच्छा मिठाई सब मिलेगा सोना चांदी का भी दुकान जो है सोना चांदी का भी दुकान है सब उपलब्ध है इसके बाद जैसे किराना दुकान हो गया किराना दुकान में भी आप हर ढंग का सामान आपको छोटा से छोटा काम करना है या परिवार चलाना हो या कोई बड़ा फंक्सन करना हो उसमें भी होलसेलर भी है रिटेलर भी है होलसेलर में भी आप ले सकते हैं हमारे गांव में और रिटेलर में भी ले सकते हैं रिटेलर जो है वो तो आपको हर गली गली में मिलेगा होलसेलर जो है बहुत कम है होलसेलर का अभी जो है जनसंख्या ओ बहुत कम है एक दो दुकान है उससे आप लेके भी छोटे दुकानदार जो हैं वो लाके और बेच सकते हैं